बिहारमे व्यावसायिक क्षेत्र बहुत कमजोर छै जे हिसाबसँ होयबाक चाही ओहि हिसाबसँ नहि छै व्यवसायिक माध्यम बहुत कमजोर छै ओहिके वजहसँ रोजगार आदमीके रोजगार ठीक तरहसँ नहि मिल पबैत छै व्यवसाय अहाँके बिहारमे स्थानीय समाज सेवा बहुत बढ़िआँ जकाँ होइत छै आओर विकासो ग्रामके किसान सब सेहो करैत छै आओर ग्रामीण क्षेत्रीय भी विकास होयत छै लेकिन हमर बिहारमे जे व्यवसाय होइत छै ओहो ठीक छै लेकिन पहिले से बढ़िआँ छै आओर हम चाहैत छी जे हमर सरकार एहि पर ध्यान पूरा दै आओर रोजगार दै जाहिसँ विकासके उन्नति पर रोजगार चलैत रहै कैला कि रोजगार रहतै तऽ विकास होयतै विकास जरूरी छै रोजगारके लेल आओर गरीब मजदूर सबके लेल भी बहुत जरूरी छै रोजगार छै तऽ सब किछु छै